हमर मैथिलीके जे विचार आओर भाषा छै बहुत सरल भाषा छै आओर बहुत नॉर्मल भाषा छै एखन हिन्दी हिन्दी जे छिए से हिन्दीके भाषा हमरा सबके लेल ओतेक पसन्ददायक नहि छै जे भाषा हमरा सबके मैथिलीके छै हमसब मिथिलाके रहैवला छी मिथिला भाषा अइ मिथिला कर्तव्य अइ आओर मिथिलाके गुणगान अछि साथ मिथिलाके जे सरल भाषा छै ओ हिन्दीके भाषासँ तुलना नहि होइ छै मिथिलाके भाषा बहुत नॉर्मल छै आओर हिन्दी भाषासँ तुलना नहि भऽ रहल छै तेँ दुआरेसँ हिन्दी भाषा हमरा सबके भारी छै आओर मैथिली भाषा अभ्यास